अ सार खुलुमबाय आं सासे रिसार्चार नायबिजिरनाय खामानियाव आं मुखुब जानानै दङ थ नोंथांनियाव मोननैसो बडलेण्डनि बिथिङै मोनथिनो लुबैनानै आं फन खालामनाय जाबाय अ बे बिथिङा जाबाय दा दासान्दि बडलेण्डआ माबायदि सोलिना दं नोंथांनिफ्राय एसे मिनथिनो लुबैबाय रांखान्थि बिथिङाव हारिमुवारि बिथिङाव लोगोसे जौगाथाय बिथिङाव बे मोनथाम बिथिङाव नोंथाङा एसे सुंदयै नै मिनिटनि गेजेराव बुंब्ला मोजां जागोन

आच्चा आच्चा सार उननि फारियाव एसे सावराय बावगोन दिनै बेखिनियावनो दोनथदोनि